म्हाजी फॉटोग्राफी वेगळी कशी आहा म्हणल्यार आतां कितें आसता की जेन्नाय कोणांक फॉटोग्राफी शिकयता केन्नाय कोण कोर्स करता फॉटोग्राफिचो जाल्यार थोडे रुल्स आसता ते तांकां शिकयले वयता जशें रूल ऑफ थर्ड्स आसता नाजाल्यार आनीक जे बाकिचे रुल्स आसता सो चडशे फॉटोग्राफर्स कशें आसता की जे ते शिकल्या तेंच इमप्लिमेंट करतात पूण आमकां हें शिकयलें वयता की केन्ना केन्ना ते रुल्स ब्रेकूय करप आसता पूण चडशे जाण ते रुल्स ब्रेक करूंक भितात पूण हांव कसो की म्हाका जर दिसलें की एक खंयचो रूल ब्रेक करपाक जर लागलो जाल्यार हांव चड चीत चिंतना आनी म्हाका बरें दिसता तसो हांव डिसिजन घेवन फॉटो क्लीक करतां आनी एक म्हणल्यार थोडे जाण मातशे अती करता जशें की कॉन्ट्रास्ट जर थोडें मातशें हाय करतात थोडे जाण कसलो इफेक्ट जर आसा जाल्यार तो तेचो अती वापर करता सो हांव तशे करना हांव जेचो जितलो वापर करपाक जाय तितलोच वापर करता आणी जाता तितलो नॅचुरल दवरतां नॅचुरल लायटीचो चड वापर करतां स्टुडियो लायटस जाता तितल्यो कमी वापरतां जे आर्टिफिशल लायटस आसता तेतूंत जाता कितें की जें चित्र येता तें नैसर्गीक दिसता नॅचुरल दिसता आनी तें उठून दिसता आणी खरेंपण जें आसा जें जेन्युनिटी म्हणटा जें खरेपण आसा तें त्या फॉटवा भितर बरखरार उरता